हाँ मेरी पसन्दीदा पत्रिकाएँ कई रही हैं मैं बचपन से पत्रिकाओं को पढ़ता रहा हूँ जिसमें जैसे बाल भास्कर गुल्लक़ कला वार्ता अहा ज़िन्दगी जैसे सामयिक बचपन में सबसे मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण रहती थी बाल भास्कर बाल भास्कर जो है वह दैनिक भास्कर पत्रिका द्वारा निकाली जानेवाली एक द्वारा निकाली जाने वाली एक पत्रिका है क्योंकि मासिक पत्रिका के रूप में ली जाती है यह बच्चों के लिए बहुत सी सुविधाएँ जैसे कि बच्चो के लिए अलग अलग प्रकार के कार्टून बच्चों के लिए जानकारियाँ रहती हैं उस समय से सम्बन्धित सभी जो भी योजनाएँ चल रही हैं उनके बारे में जानकारी होती हैं जो हमारे आसपास के क्षेत्र में घटनाएँ घट रही हैं उनके बारे में जानकारी होती राष्ट्रीय स्तर के कोई कार्यक्रम हुए उनके बारे में जानकारी होती है इन सभी चीज़ों के बारे में एक बढ़ियाँ तरीके से एक एनिमेशन की सहायता के साथ इसको बनाया गया जाता है साथ ही इसमें बहुत सारी एक्टिविटी भी दी जाती है जैसे कि वर्ग पहेली चित्र बनाओ प्वाइन्ट टू प्वाइन्ट जोड़ करके एक पेन्टिन्ग को तैयार करना यह सारी चीज़ें इसके अन्दर आती हैं साथ ही इसमें छोटे छोटे पज़ल्स भी दिए जाते हैं जोकि बच्चे के हम शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं जिससे मानसिक कसरत जैसे बच्चे की हो जाती है तो यह पत्रिकाएँ बहुत ही प्रसिद्ध पत्रिकाएँ हैं इसके बाद यदि मैं बात करता हूँ गुल्लक़ की तो गुल्लक़ एक प्रकार की पत्रिका है जिसमें कहानियों को विभिन्न प्रकार की कहानियों को दर्शाया जाता है यहाँ तक चित्र के माध्यम से कहानियों को दिखाया गया है मैंने गुल्लक की कई प्रतियाँ पढ़ी हैं इसके साथ साथ यह हम यह बात करूँ अहा ज़िन्दगी की तो अहा ज़िन्दगी एक बहुत ही अच्छी पत्रिका है यह मासिक पत्रिका है यह हर मास को निकल हर महीने में यह प्रकाशित होती हैं यह सब बहुत सी चीज़ें आती हैं इसमें व्यक्ति के जीवन से रिलेटेड चीज़ें इसमें आर्ट से रिलेटेड चीज़ें इसमें यह आपके खाने से सम्बन्धित चीज़ें बहुत सी चीज़ें हमें इसमें देखने को मिलती रहती हैं बहुत ही अच्छी पत्रिका है